हिंदू संस्कृतिअ में रंगोली जो ख़ासि महत्तव आहे इहा पूजा जे अवसर ते ॾाढो मायनो रखंदी आहे ऐं रोज़मरह जे जीवन में बि रंगोली ठाहिणु वारा माण्हुनि में कला जो विकास थींदो आहे ऐं ही घर ऐं जीवन में ईश्वर जो स्वागत जो सुंदरु तरीक़ो आहे हुन ई तरीक़े खां आहे सुर्य भगवान खे जलु अरपण करण जी विधी हिन सां सिजु देव जे उपासना बि वेंदी आहे हुननि जे लाइ असांजो आभार बि प्रकट थींदो आहे छाकाणि त सॼी सृष्टिअ खे उहे ई प्रकाषित कंदा आहिनि ऐं करण वारे में तप जी वृद्धी बि पणपंदी आहे ईअं ई कुमकुम जो इस्तेमाल बि आहे छो त हीअं सुहाग जो चिन आहे ऐं हिन सां जीवन साथियुनि जो गॾ सत फेरो या सप्तपदीअ जो पोशण हूंदो आहे मंदिरु वञणु त ॾाढो ज़रूरी आहे छाकाणि त मंदरु ईश्वर जो उप्लबद्धी स्थानु आहे हुअं त ईश्वर थो जो वास कण कण में आहे पर ईश्वर जो सगुण साकार रूप असांखे मंदर में ई मिलंदो आहे हिन उधारण खां ईअं स्पष्ट थी वेंदी जीअं त प्रधानमंत्री समूरए देश जो हूंदो आहे पर हुननि सां गॾजनि जे लाइ हुननि जे ऑफिस राजधानीअ वञनि पवंदो जनयो सिंधीअनि जे लाइ ख़ासि महत्तव वारो आहे छाकाण त विरांगे खां पोए जॾहिं हिंदू सिंधी भारत में आहियां त हुननि जे हिंदू रूप जे स्वीकार करण में इयो ई जणया रस्म कमु आहियो छाकाणि त सिंधियुनि जो हिंदू धर्मु कटरथा सां बिल्कुलु जूदो पियो छो छो त हिन में सुफी वाद ऐं सिख पंथ जो सुंदर समीश्रण हुओ